मतलब कि हैल्थ आस्तै जि'यां हून साढ़ी सैह्त गी मतलब कि फिट रक्खना इक बड़ा जरूरी ऐ जि'यां कि हून अस कि हून कि जि'यां किश खाह्चै रुट्टी खाह्चै जां किश बी खाह्चै खाई पीह्यै लेटी जाह्चै ते ओह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त दा मतलब कोई ओह् होना निं ऐ ओह्दे कन्नै ते असें बीमार गै होना निं उसी अपनी फिट रक्खने आस्तै किश न किश बंदे नै करना चाहिदा जि'यां कोई खेढो जां किश बी करो ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी सेह्त फिट रौंह्दी हून असें जि'यां कि हून इक किश बी करगे मतलब कि खाई पीह्यै ओह् मतलब कि जो बी कम्म करना इक जिंदगी मतलब कि अपनी सेह्त दा रक्खने आस्तै किश न किश लाइफ च जरूरी ऐ जियां हून में स्कूल टाइम में ओह् करदी ही कि मतलब कि में कबड्डी खेढदी ही मिगी बड़ा अच्छा लगदा हा कबड्डी खेढना मतलब कि ओह्दे नै इ'यां मेरी इ'य़ां सेह्त बी फिट रौंह्दी ही ठीक रौंह्दी ही ते मिगी बी अपने आप च मतलब कि ओह् लगदा हा कि में ठीक आं मतलब कि अच्छा लगदा हा खेढना कूदना एह् चीजां जेह्कियां मतलब ठीक अपनी बाड्डी ई कंट्रोल बी करी सकदा बंदा वेट बी थोह्ड़ा लास होंदा हा ओह्दे कन्नै मतलब कि थोह्ड़ी अपनी इ'यां बाड्डी बनदी ते एह् चीजां अपनी एह् करने आस्तै अपनी फिटनैस रखने आस्तै कोई न किश न किश खेढ करदे गै रौह्ना मतलब किश न किश रौंह्ना एह् निं कि खाद्धा पीता ते लेटी गे ओह्दे नै ऐसा किश निं होंदा ऐ